खाना बनाते समय अगर दाल बनाना है तो आजकल तो कूकर का उपयोग करते हैं उसमें सब चीज़ें पानी ओनी डालके रख दो ओ ओ मसाला डाल दो और कुकर बंद कर दो पाँच दस मिनट में दाल बनकर तैयार हो जाती है दूसरा कढ़ाई में अगर कोई सब्जी बनाना है

किस प्रकार की सब्जी है ये सोचना पड़ता है अगर पानी वाली सब्जी है वो बिना ही पानी के बन जाएगी और पानी वाली नही है सब्जी तो वो पानी थोड़ा सा डालने पर बनती है उसमें तेल मसाला सब चीज़ें बराबर मात्रा में और हम डालते हैं और फिर वो बनके तैयार होती है चावल वाला बर्तन है उसमें चावल पानी डबल चावल जितना लेते हैं उससे डबल पानी डालके चावल मध्य में अपने गैस में रख दो उसमें पक जाता है और कुछ बताना है